ہلو جی السلام علیکم جی دانش بھائی بول رہے ہیں ج آپ نے نمبر کسیم دیا تھا میں کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں پین کارڈ کی ضرورت ہے تو پین کارڈ کیسے بنے گا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ جی جی آپ بنا دیں گے چھ ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کیا دستاویز چاہیے جی

دراوی لسنس اچھا پاس بک جی یہ پس بک بھی ہے ڈائیریو لائسنس بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لے کر کے آئیں گے تو بن جائے گا کتنے دن میں آ جائے گا سر

دو تین دن میں اوکے سر اوکے تھینک یو اگر چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر اگر ہم لینا چاہیں تو اس کے بارے میں کیا کرنا پڑے گا

مجھے ضرورت تو ایک ہفتہ کا بعد ہی ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جتنے جلدی مل جاتا تو بہتر ہوتا ہے

جی پاسپورٹ بھی ہے

ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ک میں صبح میں آتا ہوں ٹھیک ہے ال سسلام علیکم